हमरा इलाकामे तऽ विदेश्वर बाबाके नाम सँ एकदम ओहि स्थल पर तऽ जाइते छथिन अतुका लोक सब छै से बाबाके खूब पूजा करै छथि पूजाके जे बाबाके पूजा एकदम करै छथि हमरा जेना भऽ गेल एतऽ स्थल छनि छिन्नमस्तिका सेहो बगलमे अछि हमर दुर्गा मन्दिर सेहो अछि स्थल जे छै से नौलक्खा मन्दिर सेहो अछि ई सब जे अछि एहि स्थल सब पर बहुत आदमी जाइ छथि एहि स्थल पर तऽ पूजा केनाइ एकटा बहुत ही भाग्यके बात छै आओर एतऽ जे छै पूजा करय लऽ नित्य रोज जाइ छी हमहुँ जाइ छी पूजा करय लए बाबा बिदेश्वरके आओर एतुका जे छै से स्थल सब जे छै बहुत नामी छै जे बाबा सब सऽ माँगबनि से पूरा करतथि एकदम जेना अतऽ मैया सी छिन्नमस्तिका छथिन जेना बगल सिंहमानी मैया छथिन हुनका सबसे अगर किछु अहाँ मँगबै तऽ अहाँके पूरा तुरन्त कऽ देती तऽ ई सब जे छै अपना आपमे बहुत ही मान्यता प्राप्त छै हुनका सबके मैया सब सबके कल्याण करै छथिन हमहुँ सबके कल्याण कऽ के रखै छथिन मैयाँ जे छै से बहुत ही नामी छैनि ई स्तर सब जे छै से बहुत ही नामी छै और सिमस्तिका मैया कऽ सेहो नाम चलै छै बहुते